ہم حال میں ڈیجیٹل ادائیگی کے لیے فون پے استعمال کرتے ہیں جوکہ عام طور پر ہندوستانی سماج میں زیادہ تر لوگ استعمال کر رہے ہیں جہاں تک اس کے اعتماد کی بات ہے تو نصف فیصد تو اس ایپ پر یقین ہے لیکن ابھی بھی ہیکرس کی کثرت اور فراڈ کی بنیاد پر اس پر یقین کرنا دشوار معلوم ہوتا ہے تو یقینی طور پر اس کو ادائیگی کا محفوظ طریقہ بولنا صحیح نہ ہوگا ایک واقعہ جو حال میں میرے ساتھی کے ساتھ پیش آیا وہ یہ کہ اس کے موبائل پہ اچانک فون پے سے ایک ہزار روپئے کٹ گئے اس کی خبر نہ بینک والے کو ہے نہ فون پے والے کو دونوں ایک دوسرے سے بات کرنے کو بولتے رہے بیچارہ تھک ہار کر بیٹھ گیا دوبارہ اس نے بینک کو کال نہیں کی